مہاراشٹرا میں مقامی فنون و دستکاری کے بہت سارے مواقع ہیں جن میں بنجارا سوئی کرافٹ جسے لامبانی کڑھائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کڑھائی کی ایک روایتی شکل ہے جو ہندوستان میں بنجارا کمیونٹی سے نکلتی ہے یہ اس کی متحرک رنگوں پیچیدہ ڈیزائنوں اور شاندار نمونوں کو تخلیق کرنے کے لیے آئینے اور موتیوں کے استعمال سے سے ہوتا ہے اس دستکاری کو اکثر لباس ٹیکسٹائل اور لوازمات کو سجانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو بنجارا لوگوں کی بھرپور ثقافتی ورثے کو ظاہر کرتی ہے اب اسے سیکھنے کے لیے ہمیں کسی ایسی کمیونٹی کے پاس جانا پڑے گا جہاں پر جو لوگ یہ کام کرتے ہیں دوسرا آتا ہے ہاتھ کی کڑھائی کی ایک روایتی دستکاری جہاں سجاوٹ کے ڈیزائن کو سوئی اور دھاگے کے استعمال کرتے ہوئے کپڑوں پر سلا جاتا ہے اس میں پیچیدہ پیٹرنس بناوٹ اور ڈیزائن بنانے کے لیے مختلف قسم کے ٹانکے دھاگے اور تکنیک شامل ہیں ہینڈ امبروڈری کا استعمال کپڑوں اور لوازمات گھر کے سجاوٹ کی اشیاء وغیرہ کو سجانے کے لیے کیا جا سکتا ہے یہ ظاہر کی ایک ورسٹائل اور تخلیقی شکل ہے جو کاریگروں کو اپنی تخلیقات میں ذاتی رابطے شامل کرنے کی اجازت دیتی ہے اسے ہینڈ کڑھائی کہتے ہیں یہ عام طور سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں تیسرا آتا ہے ڈوغاتی دھاتی دستکاری جسے ڈھوکراہٹ بھی کہا جاتا ہے دھاتی کاسٹنگ کی روایتی شکل ہے جو ہندوستان میں رائج ہے اس میں موم کاسٹنگ تکنیک کا استعمال کرتے ہیں ہوئے پیچیدہ اور منفرد دھاتی مجسمے بنانا شامل ہیں ہنرمند کاریگر تفصیلی موم کے ماڈل بنا بناتے ہیں جنہیں پھر مٹی میں ڈھانپ کر ایک سانچہ بنانے کے لیے سیکا جاتا ہے پگھلی ہوئی دھات کو سانچے میں ڈھالا جاتا ہے موم کی جگہ لے کر اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے ایک بار ٹھنڈا اور ٹھوس ہونے کے بعد مٹی ٹوٹ جاتی ہے اور دھاتی آرٹ ورکر کو ظاہر کر ہو جاتا ہے ڈھوکراتی دستکاری اکثر قبائلی اور لوگوں میں قبائلی لوگوں میں پائی جاتی ہے جو اکثر فطرت جانوروں اور انسانی شخصیات کی عکاسی کرتے ہیں طے شدہ ٹکڑوں کی شکل دھاتی اور قدیم ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ آرائشی اور فنکارانہ مقاصد کے لیے انتہائی قابل قدر ہے یہ دستکاری نہ صرف کاریگروں کی مہارت کو ظاہر کرتی ہے بلکہ ہزاروں سال پرانے روایتی ورثے کو بھی ورثے کو بھی محفوظ رکھتی ہے